ہمارے علاقے میں جو بہترین پیداوار ہے وہ مکئی دھان گیہوں مونگ مکھانا سرسو وغیرہ کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں کی جو زمینیں ہیں وہ پیداوار والی زمینیں کہلاتی ہیں اور اپجاؤ زمین ہے یہاں پر ہم لوگوں کو کاشت کاری میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بیج خاد اور پانی ڈال کر کے ہم لوگ اپنے فصل کے تیار ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور جب ہماری فصل اگتی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری فصل کتنی اچھی اگی ہے مجھے اپنی پیداوار میں جو سب سے زیادہ منافع بخس پھصل ہے وہ مکئی اور دھان کی فصل ہے کیونکہ ہمارے یہاں ان دنوں کی پیدا وار بہت زیادہ ہے یہاں تک کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف انہیں دونوں کے کھیتی کر کے بہت سارے کام کر لیتے ہیں مجھے بھی ان دونوں کے کام میں بہت زیادہ منافع ملتا ہے